हा वाहेगुरु मां अनिल भाई थो ॻाल्हायां मां हिते वाहेगुरु मां हिते जूनागढ़ हिते घु घुमण आयो आहियां त हिते असांखे आहे नी गाॾीअ जी ज़रूरत आहे त असांखे भई समुझो ॿ पैड़नि वारी गाॾी खपे तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी गाॾी पेई अथव हा असां मोप इहो स्कूटर खपे असां ॿ ॼणा आहियूं न ॿार कोने को हा हा हा गाॾी गाॾी सुठी कहिड़ी असांखे वांदो न अचे भई जीअं रस्ते में असां अहिड़ा न की गाॾी कहिड़ी अथव इअं भई वधीक असां छाहे एक्टिवा में असांखे वधीक आहे रस भई एक्टिवा सुठो पियो अथव नी

हिते हा हा इहो झूना असांखे टे ॾींहं लाइ खपनि मंगल ताईं आयूं अॼु असां रविवार ॾींहं आयां आहियूं मंगल ॾींहं राति ताईं खपे मंगल ताईं खपे मैड रवि सूमर ऐं मंगल टिनि ॾींहंनि लाइ खपे

हा हा हम्म

हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म न किलोमीटर चार्ज तव्हां कीअं वठंदा आयो तव्हां हा हा हा बराबरि ऐं पेट्रोल तव्हांजो भरियल रहंदो नी हा हा इअं जीअं भई असां वरी रस्ते ते हैरानु न थियूं जीअं हा पेट्रोल फ़ुल टांकी फ़ुल टांकी भराए रखिजो फ़ुल

हम्म हम्म हा हा हा हा ऐं उहो असां उहा गाॾी वठण अचूं नी भई समुझो त असां वटि लाइसंस त पियो आहे भई हाणे भई समुझो असां केॾी महिल भई घुमण विया आहियूं विच रस्ते में केर पुलिस वारो पकिड़े त आर सी बुक ऐं भई पी यू सी सभु निकितल आहे नी हुन में हा हा हा हा हा माना एक्सपायर इहो बैट्र्ररी हिनजी पी यू सी पूरी कोन थी वेई आहे नी इअं भई जीअं भई उहो चेक कयुल अथव तव्हांजो

हम्म हा

हा भले त असां अचूं था भले हा वाहेगुरु हा वाहेगुरु